हेल' औ ए माबायाव निउ इयाराव हाग्रामा ब्रिसाव पार्टि माबा पिकनिक जाहैगोना नोंबो दंमोनना ने औ औ नोंगौ ए बे बेखौनो खबर लादों आं माने एक्स' एक्स' फैसा खांदों नालाय माबा बेदर बायनो फैसा थोयि बायदि मोननानै बेखौनो खबर होदों आरो ओमफ्राय बेदराखौ नोंनि बायदिब्ला मा मा लांबा मोजां जागौमोन जेन'बा जोंबो जोंबो बेखौनो सान्दों ओमफ्राय दा गासिबो लोगोफोरनि मार माबाखौ मोननांगौ आरो पारमिसनखौ जेनेबा सोरबा आं बेखौ जायामोन बेखौ जायामोन होनला ओमफ्राय फैसाया बयबो एके समान होदों बेनिखायनो दा बयनावबो मानि सोंफामदों आरो माखौ मा बेदर लांनाया मोजां जागोन ओमफ्राय देट

औ औ

औ जायखिजाया जायगाखौ जों नायनानै दोनखाबाय बे हाग्रामा ब्रिसनि दालांनि सिङावनो संगोन आरो जों मानो होनोब्ला दालां दालांनि साया सिङाव जों संनो मोनगोन नालाय

औ औ थांनाया नै थां थांनाया बास रिजार्ब लाबाय बास रिजार्ब लाबाय गंसे गंसे गंसेजोंनो थोगोन बेखायनो बेनिखायनो गंसे लाबाय आरो आरो दा बे बासा बास रिजार्ब लानाया थोआबा जों अट' गंसे लादेरबावगोन औ दे बेखौनो खिथाफामनो फन बुदोंमोन आं औ औ बेल' औ दे ओंखार ओंखारनायाथ' ओंखार ओंखारनायाथ' फुंनि आदटासोयाव ओंखारगोन बे जों ओंखारनायखौ रायलायथ'वाखै औ औ दे दे